हलो हांजी न असां ॾींदा आहियूं असां हुन खे टूशन बि लॻायो आहे त टूशन बि रोज़ु वेंदो आहे ईअं त त मां ख़ासि ध्यानु ॾींदोमांसि हीअं मां ॾिसां थो की अंग्रेजी में ऐं मैक्स में थोरो वीक आहे हा टीचर मां हुन जो ॾिसां वेठो मां हुन जी माउ खे बि चवांसि थो की ख़ासि मैक्स जे टेबल ते ध्यानु ॾे छो त मां बि ईअं आतवारु ॾींहुं छुटी हूंदी आहे त मां बि ख़ासि ध्यानु ॾींदुमि तव्हांखे वरी बि अगरि कहिड़ी टूशन टीचर ख़बर आहे या त तव्हां वठंदा आहियो टूशन त मूंखे ॿुधायो त मां पंहिंजे ॿार खे मैक्स में मूंखे वधाइणो आहे छो त मैक्स ई अॻियां कमु ईंदी हा सही सही चयोवि हा उहो ॻाल्हि त सही आहे सही चयईं

न सही ॻाल्हि आहे मां हाणे हुन हिसाब सां टाइम टेबल ठाहियां वेठो की मां पहिरीं माना हिन मम्मीअ खे बि चवांसि थो हिन जे की सुबुह जो थोरो ध्यानु ॾे ऐं मां राति जो हुन जो मैक्स ऐं हिंदी खणंदुमि छो त मुंहिंजो आहे सुठो ऐं हिन जी मम्मी जो हिंदी सुठी अथसि त हिंदी पढ़ाए वठंदी ऐं हिन जी टूशन टीचर आहे हुन सां बि मां हिकु दफ़ो ॻाल्हाए वठां थो हिन रिपोर्ट कॉड जे हिसाब सां की इहे मार्क्स छो घटि आहिनि किथे घटि अथसि माना कहिड़ी शइ में अटिके वेठो त उन खे वधीक ध्यानु ॾियणो पवंदो

ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके ओके टीचर